हमरा क्षेत्रमे तऽ हिन्दुए मतलब जादे छै हिन्दु छथि मुस्लिम छथि इएह दूटा धर्मके समुदायके लोक एतय रहै छै एहि क्षेत्रमे तऽ एहिठुमका मेन पर्व ओएह दुर्गा पूजा काली पूजा जे हिंदूक छियै धर्मकेँ आ मुस्लिम धर्मकेँ जे पूजा होइत छै तऽ ओ होइत छै जेना तजिया वगैरह होइत छै तऽ ईसब दुएटा जाइत जे छै से एतय प्रचलित छै बाँकि एक आध अगर छै दोसरो जनैया एक आध छै तऽ ओकर कोनो देखैया नहि छियै जे कोनो तरहकेँ जे धर्ममे हमरा सबकेँ इएह हिन्दु आ मुस्लिम तऽ हिन्दुके जे छै से एतय जादा प्रभाव छै आओर हिन्दु अपन जे छै से धर्मक पूरा पालनमे जुटल छै